साढ़ै जम्मू च जेह्ड़े लोकल इत्थें दे ओह् होंदे न प्रोग्राम उं'दे च इक ते साढ़ै बसाखी दा मेला होंदा ऐ ओह् मेला त्रै दिन चलदा ऐ जेह्दे च के डोले बच्चें ताई झूले होर दकानां लग्गी दियां होंदियां होर लोक बच्चें ताई खलौने दियां दकानां समान सब किश खाने पीने दियां चीज़ां एह् एह् मेला चलदा त्रै दिन पैह्ले दिन दुए दिन त्रिये दिन फिर छिंज होंदी बसाखी ते छिंज दे बाद एह् मेला बसाखी आह्ला मुकदा ऐ ओह्दे बाद लोह्ड़ी दा ध्यार बी इत्थें जम्मू च बड़ा मनाया जंदा लोह्ड़ी गी हिरन चाढ़दे लोग हिरन लोह्ड़ी आह्ली रातीं गी चाढ़दे न दुऐ दिन मकर संक्रात होंदी जिस दिन उस दिन बापस औंदे न होर ओह्दे च हिरन बनाए दा होंदा इक बाबा बनाए दा होंदा फ्ही लोक हर घर जंदे न ढोल कन्नै नच्चदे न सखियां होंदियां ओह् ते कन्नै एह् एह् पूरी रात जेह्का ऐ लोकें घरै जाइयै जाइयै नच्चदे न होर लोक इ'नेंगी पैसे दाने सब किश दिंदे न एह् बी इक बड़ा धुमधाम कन्नै मनाया जंदा ऐ ओह्दे बाद साढ़ै जम्मू कश्मीर च डिस्ट्रिक उधमपुर च शैंकरी देवते दा मेला होंदा ऐ एह् मेला बी इक बड़ा मश्हूर मेला ऐ जेह्दे च के साढ़े जम्मू कश्मीर दे लगभग सारे गै लोक जंदे न शैंकरी देवता कन्नै उत्थें देवते दा आर्शीवाद लैंदे न होर कन्नै उत्थें मेले दा आनंद लैंदे न एह् मेला बी त्रै दिन चलदा ऐ शैंकरी देवते दा होर एह् डिस्ट्रिक उधमपुर दे तसील पंचैरी देव स्थान ऐ जित्थें कि बड़ी तदाद च पब्लिक जंदी ऐ उत्थें दे लोकें दा बड़ा जोगदान ऐ जेह्ड़े उत्थें दे रौह्ने आह्ले लोक न ओह् बी लोकें दी बड़ी आओभगत करदे न एह्दे बाद फ्ही साढ़ै इत्थें इक डि डिस्ट्रिक उधमपुर च गै सुद्धमहादेव मेला लगदा ऐ सुद्धी दा मेला एह् पुर्णमाशी गी लगदा पुन्नेआ गी होर इस मेले च बी एह् मेला बी त्रै दिन चलदा ऐ एह्दे च बी बड़े तदाद च लोक औंदे न होर बड़ी दूर दूर दा औंदे न होर लोक इत्थें अपनी मनोकामना शिव भगवान दा मंदर ऐ सुद्ध महादेव आफ शम्भू उत्थें अपनी मन्नतां मंगदे न मन्नतां मंगियै होर आर्शीवाद प्राप्त करदे न ते एह् इस मेले च बी लोक बड़ा आनंद लैंदे न इ'यां गै इत्थें साढ़ै मानतलाई देव स्थान ऐ जित्थें कि हून पूरे दुनिया दा योग सैंटर बनेआ इत्थें बी इक मेला लगदा ऐ मानतलाई जित्थें शिव विवाह् होए दा शिवजी पार्वती दा विवाह् होए दा ऐ उत्थें अज्ज बी उं'दे जेह्ड़े परानियां चीज़ां न ओह् पेदियां न ओह्दे च लोक उत्थें बी शिवजी दे स्थान उप्पर जाइयै लोक विवाह् स्थान उप्पर जित्थै शिवजी पार्वती दा विवाह् होएआ हा उत्थें जाइयै आर्शीवाद लैंदे न जिस कुंड च हवन होएआ हा ओह् इक तलाऽ दी शक्ल च आई गेदा ऐ उस तलाऽ च लोक न्हौंदे न ते न्हाइयै अपने आर्शीवाद लैंदे न ते ओह्दे च आखदे न कि न्हौने कन्नै केइयें लोकें गी चमड़ी दी बमारियां जियां चंबल होई गेई होर किसम दियां ठीक बी होंदियां न इ'यां गै साढ़ै इत्थें मानसर बी मेला लगदा जियां मनबास आखने आं अस एह् जम्मू कश्मीर दा गै ध्यार ऐ मनोआसे च एह् ढाई साल बाद औंदे न ते पंज जां चार ऐतबार होंदे न उस म्हीने च मनबासें आह्लें च ते हर ऐतबार च मानसर ते सुरींसर इ'नें दो जगहें जां परमंडल होई गेआ इत्थें लोक जंदे न न्हौंदे न होर अपने कोई मनोकामना मंगदे न देव स्थानें पर जाइयै ते ओह् बी पूरियां होंदियां न इ'यां गै साढ़े जम्मू कश्मीर च जेह्ड़े न इ'त्थें दे ध्यार न ओह् बड़े धूमधाम कन्नै मनांदे न लोक होर अस सारे लोक इक होइयै मनान्ने आं ते इ'नें मेलें दी वजह् कन्नै जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ देवभूमि आखेआ जंदा ऐ साढ़ै देव स्थान ऐ ते लोक दूरा दूरा औंदे न इत्थै कोई कुसै गी म्हात्मदारी होई जंदी ऐ तां एह् जेह्ड़े देव स्थान न देवक ऐ इत्थें दा बी लोकें दा फुल्ल नी चुकदे हैन उत्थें गै प्रवाही दित्ते जंदे न बाकी जियां परमंडल ऐ उत्थें बी देव स्थान ऐ देवक ऐ उत्थुं दा बी फुल्ल नी चुक्के जंदे हैन ओह् उत्थें गै प्रवाही दित्ते जंदे न इ'यां गै साढ़ै बाकी होर बड़े तीर्थ स्थान न ते अस इ'नें स्थानें उप्पर जन्ने आं अपने मन दी मुरादां मंगने आं ओह् साढ़ी मनोकामना पूरियां होंदियां न